खेल लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में ऐसे योग करता है जैसे कि खेल खेलने से लोग एक तो फिट रहते हैं और जो अधिकतर सभी के अंदर बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे हृदय रोग हो गया दिल का दौरा पड़ना हो गया बाल झड़ना हो गया और जो घुटनों के अंदर जो जोड़ों का दर्द हो गया यह अगर अपन रेगु खेल खेलते रहते हैं तो इससे अपनी जो बॉडी है वो बिल्कुल फिट रहती है और बीमारियां अधिकतर नहीं हो पाती तो मैं खेल तो ऐसे खेलना चाहिए और मानसिक ऐसा रहता है कि अपन खेल खेलते हैं तो लगभग चार पाँच किलोमीटर तो ऐसे रनिंग कर लेते करने की ज़रूरत नहीं होती उससे दिमाग भी ठीक रहता है अपने दिमाग का जो रहता है वो एक जगह लग जाता है मन भी लग जाता है जो फ्रेश रहता है जो माइंडवॉश हो रहता है वह भी वहाँ से ठीक हो जाता है और यह खेल खेलने से आराम से आदमी एक अच्छी अपनी पॉजिटिव फील करता है और एक अच्छे से अपना करता रहता है खेल खेलना इंसान को अपने जीवन के अंदर खेल बिना कुछ भी नहीं है और खेल खेलने से इंसान का जीवन आगे बढ़ता है और खेल से सब कुछ सही होता है खेल तो इंसान को खेलना ही चाहिए